आं सानो बर' रावा जोंनि हारिमुवारि सिनाइथिफोरखौ गोबां बिहोमा होबोबाय थानायखौ नुनो मोन्दों मानोना मानोना बर' राव रायज्लायनानै मोजां मोनो गामियारि सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो संसार जाबोबाय थानाय समनिफ्रायनो बर'रावखौ बाहाय बोबाय थानाय बाहाय बाहायबोबाय थादोंमोन बिनिखायनो बर' रावखौ जौगाबोबाय थानाय नुनानै गोदोनिफ्राय दासिम बर' रावा बर' समाजखौल' नङा गुबुन हारिनि मानसिफोराबो जोंनि बर'रावखौ रायज्लायनाय नुनो मोन्दों बिनिखायनो बर' रावा रायजोआरि हारिमुवारि सब बिथिङावनो दासिमाव जौगाबोबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों